जय झूलेलाल मूंखे पी एस फोर वीडियो गेम जामु पसंदि आहे मां हुन ते फिफा ऐं क्रिकेट रांधि कंदो आहियां उन खे रांधि कंदे समय मूंखे इहो लॻंदो आहे मां सची में थो खेॾा हुन जा फिचर्स जामु सुठा आहिनि हुन खे खेॾंदे खेॾंदे वक़्ति ऐं कॾहिं कटी वेंदो आहे मूंखे इहो ख़बर ई न पवंदी आहे हिन करे मां उहो जामु मज़ो सां खेॾंदुमि आहियां ऐं मुंहिंजा दोस्त बि उहो साथ गॾिजी करे उहे रांधि कंदा आहिनि क्रिकेट जो हुन में मज़ो ई अलॻि आहे ॿिए रिमोट सां केरु बॉलिंग कंदो त मां हिकु रिमोट सां बैटिंग कंदो आहियां हिन करे पी एस फोर जामु सुठी वीडियो गेम आहे ऐं मूंखे रांधि करणु हुते मज़ो ईंदो आहे